ओना तऽ बिहारमे जे छै बहुत तरह के लोकप्रिय पर्यटन स्थल छै जेकर जे छै से बहुत तरह के अहाँके सब जगह जे छै बढ़िऑं लागै छै ओना तऽ सब जगह लोक जाय छै सफ़र भी चाहै छै मुदा हमरा सबके एहिठाम जेनाकि दरभंगा श्यामा मंदिर भेल कुशेशर स्थान भेल अपन गाव तिलहेश्वर स्थान भेल आओर जाहिमे सॅं तिलहेश्वर हमरा सबके बड नीक लागैया जेकर चारों तरफ़ आस पासमे एकदम हरा भरा खेत खलिहान गाछ वृक्ष पेड़ पौधा एकदम पक्षी सबके चहचहाट आ एकदम बहुत ही जे छै से शांत आओर एल फैल जगह छै जाहिठाम एकदम शांति सॅं लोक जाइ छै शांति सॅं पूजा करै छै अबै छै चाहे अगर कखनो साँझ के दर्शन के हुए तऽ ओतऽ लोक शांति सॅं जाइ छै आओर अबै छै एहने तरह के तैं दुआरे हमरा तिलहेश्वर स्थान बहुत नीक लागैया